میں ایک ایم آئی كی ٹی وی لیا تھا او ٹی وی بہت ہی اچھی ہے مگر اس كی كلیرٹی بہت اچھی ہے اور ڈیجیٹل آپشنس ہیں اس كے اندھر اپن یوٹیوب وغیرہ بھی وائی فائی سے كنكٹ كر سكتے ہیں اور بہت ہی اس میں الگ الگ سے چینلس بھی دیكھ سكتے ہیں یہاں تک كہ اس كے اندر پین ڈرائیو آپشن ہے اور اس كے اندر اپن گیمس وغیرہ بھی اور یوٹیوب بھی دیكھ سكتے ہیں اور ایم آئی كی كوالٹی بہت ہی اچھی ہے مگر یہاں كے اس كی بات اس کی سروس بہت كم ہوگی كیوںكہ وہ پروڈكٹ بہت ہی سستے میں نكلا ہے اگر مجھے دوسری كمپنی لی مگر چاہے سیمسنگ كمپنی لوں تو اس كی اس کی زیادہ دن تک سروس رہے گی ایم آئی كی سروس بہت كم ہے كیوںكہ وہ زیادہ ہیٹنگ سے خراب ہونے كے چانسیز بھی ہو سكتے ہیں پھر اپنے بھی پیسے بھی خراب ہو سكتے ہیں كیوںكہ اپن سیم سانگ لیے ہیں تو اس میں بہت ہی دن تک سروس دے سكتے ہیں ایم آئی كا مدر بورڈ چھوٹا ہوتا ہے سیمسانگ كمپنی براںڈ ہے اور ایم آئی ابھی ابھی لانچ ہوئی ہے لہذا اپن سوچ سمجھ كر ہی لینا پڑے گا